शाळे उपरांत सांजेचें ट्युशन ट्युशनाक भुरग्यांक आमी धाडटा पुणून पयलींच्या काळान कशें आसलें ट्युशन बी कांय नासलें भुरगीं शाळेन वचोनच शिकतालीं आनी शाळेन पयलीं भुरगीं शिकतालीं लक्षपूर्वक टिचरी सर शिकयता सा लक्ष पूर्वक शिकतालीं आतां कदें जाल्यार मोबायल जाल्यार टी वी जाल्यार भुरग्यांक शाळेन शिकयता पळय न्हय ते लक्षान उरना भुरग्यांच्या म्हणून भुरग्यांक ट्युशनांक धाडटा तें बरें आनी शिकता भुरगीं ट्युशनाक आनी भुरग्यांक घाई आसता आतां सांच्या अमक्याच टायमार चारांक जावं तिनांक आमकां ट्युशनाक वचोंक जाये तेंकां एक ती हें कशी आसता वड आनी आपणाक उशीर जातलो वचोकूंच जाये ट्युशन घेवकूंच जाये आयज एक दीस चुकल्यार आमकां तें चुकतां शिक्षण फुडलें अशें म्हणून तेंकां ट्युशन दिता तें बरें पयलीं ट्युशन कोण घेयत नासलीं आनी शिकतालीं भुरग्यां आतां मोबायल टी वी जाल्या आनी भुरग्यांचे लक्ष शाळेन शिकयता तें लक्षान उरना मागीर ट्युशनाक गेलीं म्हणून जागृत कशीं उरता भुरगीं आनी लक्षान उरता तेंच्या म्हणून सांच्या वकतार तेंकां ट्युशनाक धाडटा तें बरें भुरग्यांक आनी तितकें तेंच्या मागीर मोबायल जावं टिवीचेर तितको टायम तेंचो तो ट्युशनाक वयता न्हय टी वी मोबायल तितके टायमांक तेंकां ना जाता नाजाल्यार घरान आसल्यार फक्त भुरगीं मोबायल घेवन आनी टिवीर तशेंत करता अभ्यास शाळेन शिकयल्लो उरना मागीर तेंच्या लक्षान ट्युशनाक गेलीं म्हणटगीर बरी याद उरता तेंकां